اب چھوٹا بھائی وہ انٹر تک کیا ہوا بہت سے معاملات میں ہم مختلف بھی ہیں جیسے میرا چھوٹا بھائی ہے زیادہ لاڈ پیار ہے تو اس کا غصہ تیز ہے باقی سب نارمل ہیں